جی وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ میں نیو علی گڑھ آٹو موبائل سے بات کر رہا ہوں جی آپ کے پاس لیزر کے لیے کوئی کام ہے لیزر لیزر کے متعلق جی ہاں مجھے بہت سارا کام جی ہمارے یہاں بہت سارا کام کرانا ہے یہاں آٹو موبائل وغیرہ کے جو ہے دکان ہیں شاپ ہیں اور بھی بہت سارا کام ہے بلڈنگس میں ضرورت ہے جی ہاں تو اِسی میں مجھے ضرورت ہے ہاں کام کام بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی دو چار دِن اُس میں تو لگ ہی جائیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ بندے لگیں گے کیا آپ کے پاس یہ سارے مطلب چیز ہیں لوگ ہیں ہاں تو وہی ہمارا ہمارے ہمارا ایک نیا شاپ کھل رہا ہے تو اُس میں آٹو موبائل کے لیے ساری چیز کو ارینج کرنا ہے اُس میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں تو اُس کو ارینج کرنا ہے اور اچھے سے اُس کو جو ہے رکھنا بھی ہے اور اُن سے چیزوں کو بنا کے رکھنا ہے اِس کے لیے جو مجھے کم سے کم دس بندے چار دِن کے لیے چار دِن کے لیے چاہیے ہاں تو اِس کے لیے وہ جو ہے کیا کرنا پڑے گا ہمیں ابھی ہاں بالکل آپ ایک لسٹ بنا کر جو ورکر کا ایک لسٹ بھیج دیجیے اور آ اگلے پندرہ تاریخ کو جو ہے آپ اپنے ورکر کو بھیج دیجیے اپنا میرے پتّہ کے ساتھ اور جو آپ کی جو آپ کی چارج جو آپ کی چارج ہوگی وہ بھی بتا دیں گے اور میں آپ کو چارج جو ہے پھر اوکے اوکے اوکے سر ضرور ضرور اِنشاء اللہ